हेलो हँ बोलु बोलु कि काम छै अहाँके आ कि काम छै गाड़ी लयके एबै कहाँ जायके बा कहाँ जायके छै कोन कामसे जायके छै कोन सामान लेबै हमरा दोकानमे बहुत सामान छै भी भीड़ लागल छै सब छै सब्जी कोन सब्जी लेबै सब मिलत अहाँके सब मिलत ई सब अहाँके मिलत सब मिल जाइत यहाँ पर सबकिछु यहाँ मिल जाइत दूध दही सबकिछु अहाँके मिल जाइत अहाँ लेब तब तऽ

हरासब्जी सबकिछु मिलत अहाँके कि हरासब्जी मे अहाँ बोलु ठीक है यहाँ पर हेलो हेलो आरु आरु कोइ सामान लेबयके छै त सबकिछछु हाँ मिलै छै सब दालि भी कोन दालि लेबै कथिके दालि लेबयके है सब मिल जाइत आरु किछु लेबै के छै सबकिछु मिल जाइत अहाँके एहिमे सब मिल जाइत सब मिल जाइत

जी आरु किछु लेबयके छै सबकिछु मिल जाइत दोकान पर आयब तब तऽ ठीक सब सामान मिल जाइत दोकान पर आयब आउ कै बजे आबै छी एक बजे आबै छी ठीक है आयब जल्दी ठीक आउ

हलो आरु किछु लेबयके छै इतने सामान लयके है